हॅलो किनारा रेस्टोरंट हांव प्राजक्ता उलयतां सावयवेऱ्यां सावन म्हाका तुमच्या हॉटेलांतल्यान कांय पदार्थ ऑर्डर करपाचे आसलें चिकन तंदुरी बिरयानी बटर चिकन चिजी गार्लीक नन

चिकन चिली चिकन क्रिस्पी आनी हें म्हाका आज सांचे सच्या पयलीं जाय तुमी दितले तुमी हाडून दितले काय आमी व्हरपाक येवपाचें हाडून दितले जाल्यार एड्रेस बरोवन घेयात मदलो वाडो सावयवेऱ्यां पोंडा गोवा अनंता देवळाच्या सामकार थँक्यू